मेरी घर से पाँच किलोमीटर दूरी पर एक लाइब्रेरी है जिसमें जाकर मैं पढ़ाई करता हूँ विधुवत वहाँ पर जो है हर व्यवस्था है पढ़ने के लिए एक छात्र को कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर मैं पढ़ सकता हूँ और फैन वैन सब भी होता है वहाँ पर जो है व्यवस्था एकदम बढ़िया होती है वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए कोई भी जो है हिंडूरेंस नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होता है वॉइस प्रॉब्लम नहीं होता है वहाँ पर अच्छे से मैं पढ़ सकता हूँ उसके बाद मैंने भी सोचा एक लाइब्रेरी ओपन करने के लिए सपनों में देखता हूँ अगर हो सकता है तो करूँगा ज़रूर